میرا پسندیدہ کھانا بریانی نہاری قورمہ گوشت ہے اور میں یہ سبھی چیزیں کہیں باہر گھومنے جاؤں اچھی سی جگہ پر وہاں پر میں یہ سب چیزیں کھانا پسند کرتی ہوں جیسے کہیں بیچ پہ گھومنے جانا کہیں بوٹ میں بیٹھ کر میں اپنے سبھی فرینڈس اپنی فیملی کے ساتھ یہ سبھی چیزیں انجوائے کرنا چاہتی ہوں اور مجھے سفر میں کھانا کھانے میں بہت ہی آنند آتا ہے میں اپنی ساری چیزیں جو مجھے پسند ہیں بریانی بس میں یہ سب ایسی ہی جگہوں پر کھانا چاہتی ہوں جہاں پر بہت ہی زیادہ شانتی سکون اور سبھی فیلمی فرینڈس وغیرہ ہوں میں وہاں گھومنے گئی ہوں اور میں وہاں یہ سب چیزیں کھانا چاہتی ہوں